क'क्राझार जिल्लायाव जायगायरि हाउजिं खाबुफोर दं बेफोरनो जादों जेन'बा जोङो गोजान गोजाननिफ्राय गामि ओनसोलनिफ्राय थाफैनाय रुम थाफै थाफैनाय फरायनो बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थाफैयो बेफोरनि मादाव रुमफोरा रुम लायै रुम आरो रांफोरा जेरै थिन हाजार फनद्रस'निबो दं आरो फास हाजारनिबो दं' फनद्रस'निआ जेन'बा रुमा बारा मोजां जाया आरो जेरै फिसा जायो रुमा बा बबेबा बबेबायाव फांकाबो मोननो नागिरा आरो बातरुमफोराबो गोजान गोजानाव थांनांगौ जायो आरो बायह्रायाव बेफोर गोजान गोजानाव थांनायाथ' हराव हाय जोंनो गोब्राब जायो हिन्जाव मानसिफोरनो आरो थिन हाजारफोरनिया बातरुम बा किटसेन एटास थायो आरो फास हाजारफोरनिया जेरै बिलदिंफोराव बेफोराव मोनो आरो बा गाज्रि बेफोरबादिना जोङो रुम थानायाव गाज्रि मोजांआ मोनखायो बा एखनबा जेन'बा दैनिबो फ्रब्लेम जायो जोंहा कारेन्ट गैला बबेबा समाव थिकोनानैबो लानो हासलाबला बेफोरावनो दैनि फ्रब्लेमफ्राबो जायो आरो दैया खायफानिया आयरन गयो आयरनफोरजोंहाय हाय जोंहानो मोजां जाया देहाफोरा आरो फिसा न' गंसेनि बेसेना बिदिनो पनद्रस' आरो सोलोंथाइ खामानिनि थाखाय थाफैनाय सुबुंफोरनि थाखाय हाउसिंनि खाबुफोर थिजासे थोजासे थोजासे नङा आरो जेन'बा एखमबा जोंहा क'क्राझार जेन'बा टाउन एरियायाव जोङो फरायनो थाफैनायफोरा स्कुल बा कलेज फरायनो थाफैनायफोरा एखनब्ला नांगौखिनि रुमफोरखौ मोना जोङो एखमबा समाव हाय जोङो फरायनो थाफैनायफोरा नांगौखिनि रुमफोरखौ मोननो हाया आरो आरो बेबादिनो अखमबा नांगौ जायोब्ला रुमखौ हाय नांगौ जायोब्ला दामफोरा गोबां बारा जाहैयो आरो बेफोरनि थाखायनो जोङो अबेआवबा गोरोबा रुम रुम मोनोब्ला फायसा मिलाया बा फायसा मिलायबा रुम मोना बेबादि जानानै फैयो थोजासे आथ' जान थोजासे थोजासे आथ' जा जानो हाया माब्लाबाबो मानोना जोङो अकमबा रुमफोरखौहाय अकमबा मोनो अकमबा मोना बेफोर बादिनो क'क्राझार बिदिनो गामि ओनसोलावहाय रुमखौ हाय जों गोबांआनो मोननो हायो आरो